थंय प्रवेश फारीक करचो पडना मागीर राजीव गांधी कला मंदीर आसा थंय नाटकां तियात्रां मागीर आनींग कसले शो आसा आसतात ते जाता थंय तुका एक एक शोवाक प्रवेश फारीक करचो पडटा एक एक फुकट आसता मागीर सिनेमाघर आसा मॅजीक मुवीज नोवलटी सिनेमाज थंय तुमकां प्रवेश फारीक करचो पडटा मागीर खेळपाक जाय जाल्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लॅक्स आसा थंय तुका वेगळे वेगळे खेळ खेळपाक मेळटा इनडोर स्टेडियमान मात प्रवेश फारीक करचो पडटा स्विमींग बीन करपाक प्रवेश फारीक करचो पडटा हेर तूं आनीक कितें गजाली करतलो आवटडोरान बीन जाल्यार तुका फुकट आसता मागीर मार्सेलानूय बीन एक सिनेमाघर आसा आनी आमच्या वाठारान आमकां लागीं म्हटल्या फोण्यांत आनी आमच्या हांगासर सिनेमास बी जावपाक अशे थेटर्स ना आमकां फोण्यां नाजाल्यार मार्शेलान वयचें पडटा नाजाल्यार आनीक तुका जाय जाल्यार पणजे बीन आमच्या वाठारान खेळपा खातीर एक ग्रावंड आसा पात ग्रावंड ताजेर आतां इंडोर स्टेडियम जावपाचें आसा तो ताका प्रवेश फारीक करचो पडना तुका जाय जाल्यार वसपाक मेळटा थंय गार्डनूय एक आसा थंय तुका फुकट आसा थंय काय प्रवेश फारीक करचो पडना आनी आमकां लागीं आनीक अशें कांय ना

मार्सेल फोण्यां